ہاں ہم فوٹوگرافی وہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دوستوں میں کئی دوست ہیں جنہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے جو اچھے اچھے تصویر نکالتے ہیں اور اس کے خاندان والے بھی اسے بہت سپوٹ کرتے ہیں اسے آگے بڑھنے کے لیے اسے اچھے اچھے کیمرہ بہت میگا پکسل والے کیمرہ لا کر دیتے ہیں مہنگے مہنگے کیمرے جس سے وہ اچھی تصویر نکالتے نکالنے کے لیے وہ کیمرہ بہت سہایتا کرتا ہے اور وہ اچھی تصویر نکالتے ہیں پھر اس کے خاندان والے بہت سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز سے سپوٹ کرتے ہیں اسے آگے بڑھنے کے لیے وہ اسے کورس کرواتے ہیں مہنگے مہنگے کورس کرتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے کورس کرنے میں سب ٹائم بھی دیتے ہیں اور میرا ایک دوست ہے جو باہر رہتا ہے دہلی میں رہتا ہے وہاں بھی فوٹوگرافی سیکھ رہا ہے جو آج سے لگ بھگ چھ سات مہینے سے سیکھ رہا ہے فوٹوگرافی اور وہ بھی اسے بھی کیمرے اس کے گھر والوں نے دلایا ہے بہت مہنگے کیمرے دلوائے ہیں